जब हम पहेली बार ड्रा करते हैं तो हमें उतनी जानकारी नहीं होती तो हमसे गलतियाँ होती हैं उससे बचने के लिए हमें यूट्यूब का मोबाइल का स्मार्टफ़ोन का बड़ों का बुज़ुर्ग का सहयोग ले सकते हैं ताकि हम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकें और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो सके कि ड्राइंग में हमें महारत कैसे हासिल करनी है